हाँ मैं टी वी शो सार्क टेंक के बारे में जानता हूँ ये लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रभावित करता है सार्क टेंक इंडिया का एक भारतीय हिंदी भाषा की व्यवसाय को वास्तविकता टेलिविज़न श्रंखला है जो सोनी इन्टरनेट पर प्रसारित होता है इसके माध्यम से अमेरिका शो सार्क टेंक की भारतीय फ्रेंचाइज़ी है ये विभिन्न उधमियों को निवेशकों या सार्क को एक पैनल के सामने व्यवसाय प्रस्तुतिकरण दिखाता है जो तय करती हैं कि उनकी कम्पनी में निवेश करना है या नहीं इसके माध्यम से लोग विभिन्न कम्पनियों को बारे में बताते हैं कि हमें उनके बारे में निवेश करना है या नहीं